سہارا ٹریولس جی مجھے گاڑی کرائے پر چاہیے تھی صرف ٹریف میں مہاراشٹرا کا ایک گاؤں ہے اُدیت میرا سفر رہیں گا انشاء اللہ تین دِن اور تقریباً میرے کو ایٹ سیٹرس گاڑی چاہیے ایٹتھ آٹھ لوگ بیٹھ کے گیا ویسے ہمارا تین دن کا سفر رہیں گا تیسرے چوتھے دِن آپ کو گاڑی ریٹرن کریں گے تو یہ گاڑی آپ کرایہ کیا رہیں گا پر کلو میٹر کے حساب سے رہیں گا یا ڈے کے حساب سے رہیں گا ہاں بتائیے اچھا کلو میٹر کے حساب سے بھی ڈے کے حساب سے بھی دونوں بھی دیتے ہیں آپ تو ٹھیک ہے کلو میٹر کے حساب سے بتائیے آپ ٹھیک ہے اچھا سمجھ رہے مگر گاڑی اچھی چاہیے بریکس وغیرہ سب بیٹری وغیرہ لائٹ وغیرہ سب صحیح رہتا ہے کہ لمبا سفر ہے بہت اور جانے آنے میں سہولت بھی رہے اور جو اِس کی قیمت جو ہے کچھ کم نہیں ہوں گی آپ جو قیمت بول رہے اُس میں کیا گنجائش ہے کتتا کمی کر سکھ پر کلو میٹر کے حساب سے بولیے آپ اچھا ٹھیک ہے پھر میں گاڑی میرے کو گھر پر آکے دیں گے یا پھر میں آکے لینا آپ کے پاس آپ کے پاس صاف ٹھیک ہے میں پھر کل شام میں آکے آپ سے گاڑی حاصل کرتا ہوں اور کیا ایڈوانس بھی کچھ دینا رہیں گا آپ کو اچھا ٹھیک ہے کل میں آپ کے آفس پہ آکے ایڈوانس دے کے گاڑی لے کر جاتا ہوں میں شُکریہ